आयच्यो आत्महत्या ताळपा खातीर खूब हेल्पलायनो आसात ज्यो सदांच शेतकाऱ्यांक आत्महत्या करपा पसून वाचयतात आमी सदां शेतकाऱ्यांक समजून घेवपाक जाय आमी तागेल्यो वस्तू खरेदी करपाक जाय शेतकरी आपलो घाम व्हारोवन पीक काडटा ताका ताचो मोल सदांच वाडोवन मेळपाक जाय आमी तागेली चड पयश्यान वस्तू खरेदी केली तर सगळ्या संवसाराक हातभार लावपाक मदत जातली शेतकाऱ्यां कडेन चड अशे पयशे उरनात ताका पयशाची गरज आसता ते पयशा खातीर कर्ज काडटात जर पिकाचें उत्पादन कमी आयल्यार ताका आर्थीक वेव्हार करपाक त्रास पडटात तेवूय संकटांत किंवा त्रासांत सांपडटात त्या वेळार ताका समुपदेशाची गरज आसता समुपदेश केलें जाल्यार ताका जगपाचें आनी काम करपाचें वरवीं मेळटा आत्महत्त्या करपा पसून वाचतात शेतकरी आपूण जावन आत्महत्त्या करिनात ताका ताचे काडिल्लें कर्ज पावोवपाक पयशे आसनात आनी तर ठोकाचे भुमिकाची घेतात म्हणून सरकारान शेतकारांच्यो खर्चो माफ करून ताका आत्महत्त्या करपा पसून वाचोवपाक जाय कारण शेतकरी होच खरो निसर्गाचो मित्र आसता